صبح بخیر مجھے امید ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرے گا میں یہاں کچھ دفتری سامان لین لینے آیا ہوں مجھے ایک اچھی کوائلٹی کی تحریری قلم چپکنے والی پین قینچی کا ایک جوڑا اور ایک پنچنگ مشین چاہیے میں لکھنے کے لئے کچھ ہوم ورک تلاش کر رہا ہوں اور جی ہاں جیل قلم شکریہ یہ آپشن بہت اچھے لگ رہے ہیں میں اس کے ساتھ جاؤں گا جس کی گرفت آرام دہ ہو مجھے مجھے شفاف ٹیپ کا رول اور ڈبل روکھا ٹیپ کا رول درکار ہوگا ہینڈک پری ساتھ درمیانی سائز کا جوڑا مثالی ہوگا میں ایک ملٹی ہول پنچنگ مشین تلاش کر رہا ہوں جو کچھ مضبوط اور مؤثر ہو نہیں میری فہرست میں یہ سب کچھ ہے میں واقعی خوش ہوں کہ آپ سے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جن کی مجھے ضرورت تھی